नंगौ आं गोबां जेंनाजों बुगिबोनांदोंमोन मानोना जोंहा न'खराव जानाय लोंनाय गाननाय जोमनायनि जोबोद आंखालाव दङमोन नाथाय समजों लोगोसे जुजियै जुजियै जुजिनानै दिनै बे थाथायसिम सफैनो हादों बेखायनो आं सानो बे खामानिफ्राव जों बोसोन होननानै बुङोब्ला बिमा बिफाखौ बुंनांगोन बिमा बिफाया जोंनि सायाव गैयाब्लाबो जानाय लोंनाय जगायनानै होदों गाननाय जोमनाय जगायनानै होदों बेफोरनि गेजेरजोंनो दिनै बे ओनसोल बे समसिम सफैनो हादों मानोना जोंनि न'खरा सिगां समाव हा हु गैयामोन आबाद मावनो हानाय बेबायदि गोहो गैयामोन न'खरा गोबां साद जाल्लाजों बुगिनानै दङमोन बेबादिनि गेजेरजोंनो खस्थ' मस्थ' जोङो एसे एनै फरायनायनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों जोङो एसे दावगाबोनानै जोङो जाफुंसार जानो हाबाय आरो बेखायनो आं सानो बे बेलायाव जोंखौ सहाय आरो बोसोन होदों होननानै बुङोब्ला गिबियाव बिमा बिफाखौ जों बुंनांगोन आरो बेजों लोगोसे गामिनि गाहाइ फोरोंगिरिखौबो जों नामाव लानांगोन गुदि फोरोंगिरिनिफोरखौबो बिनि गेजेरजोंसो जों बे बिसोरनि बोसोननि गेजेरजोंसो बे थाखोसिम सफैनो हादों